तुवेन शिक्षण प्रक्षिशण कित्याक निवडलां सांगपाक गेल्यार म्हाका पयलीं पासुनूच एक बरो शिक्षक जावपाची उमेद आशिल्ली ते उमेदी फाटल्यान कारण म्हटल्यार ल्हान ल्हान तरणाटे भुरगे म्हाका दिसता की जसो हांव टिचर जातलो तसो हांव म्हजी कला हांव भुरग्या पर्यंत पावोवंक शकतां म्हणून हांव एक शिक्षक जावपाचे चिंतता आनी हांव म्हजी डिग्री बीए बीएड डिग्री विद्या प्रबोदिन कॉलेजींत प्राप्त करतां